एक्चुअली योग करणु ॾाढो सुठो आहे योग भारत सांस्कृतिक विरासत बि आहे ऐं इन जे करे कोई बि माण्हुनि खे जागरुकता वधाइण जे लाइ माण्हुनि खे कंटिनियू योग करणु खपे इन योग सां कहिड़ी तरह जो हज़ार प्रकारनि जूं बीमारियूं योग सां दूरि थियूं थियनि ऐं इन योग जे बारे में जानकारी वठण जे लाइ अॼुकल्ह सभु ऑनलाइन ऐं कंहिं टीचर मास्टर सभु योग सेखारे रहिया आहिनि ताकी असांखे योग करे करे जेके असां पैसा डॉक्टरनि खे ॾींदा आहियूं उहे डॉक्टरनि खे न ॾेई करे पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु ख़ुदि रखूं ऐं तरह तरह जा योग जेके आहिनि करे ऐं माण्हू अॼुकल्ह बीमारियुनि खां बचण जे लाइ सभिनीनि खे योगा करणु खपे ऐं योग करण सां माण्हुनि जो डायबिटीज़ ठीक थी ते ऐं एंसलिन जंहिंजी बॉडी में न ठहंदो आहे योग करण सां उन्हनि जे एंसुलिन बॉडी में ठही थी वञे ऐं योग जो महत्व केॾो वॾो आहे हींअर योग करण सां हार्ट अटैक खां माण्हू बची वञनि था ऐं योग करण सां माण्हुनि जे शरीर में पीड़ा या सूरु जेको थींदो हुओ माण्हुनि खे अॻिए माण्हू दवाऊं घुरी वठंदा हुआ वञी करे हाणे दवाऊं गोरियूं न वठी करे सभ माण्हू एक्सरसाइज़ योग करे पंहिंजो पाण खे सभु जल्दी जल्दी ठीकु करे रहिया आहिनि ऐं हीउ भारत में योग जो योग खे ज़रूरु करणु खपे ऐं सभिनीनि खे करणु ज़रूरी आहे ताकी दवाउनि जा पैसा डॉक्टरनि खे न ॾेई करे असां पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु ख़ुदि रखी सघूं